हेलौ आदा आं नोंसिनि रेस्टुरेन्त निफ्राय जाग्रा बिहरदोंमोन ओमफ्राय जाग्रा टाइम आथ' लेत जाबाय ओमफ्राय खयतायाव सौफैगोन इसे मोन्थिनो लुगैदोंमोन आदा दे होमबा आदा दा सौफैब्ला कल खालामबानो जाबाय